जेह्ड़ी इंडियां दी मीडिया ऐ ओह् कि बड़ी गै शैल ऐ होर एह् सानू बड़े शैल शैल फैक्टस दसदी एह्दे कन्नै सानू बड़े फायदे ऐ अस दुनियां ज्हान दी जानकारी न्यूज़पेपर चा लेई सकनें होर बड़े सारे फेमस इत्थें बड़े सारे फेमस न्यूज़पेपर ऐं अखबारां ऐं ते फेम ते मतियां अखबारां इत्थें चलदियां अमर उजाला केसरी एह् सारियां बड़ी शैल शैल अखबारां एह्दे च सानू दुनिया ज्हान दियां खबरां पता चलदियां